असां वटि बिजली चोवीह कलाक ईंदी आहे लेकिन कॾहिं कॾहिं क बिजिली जंहिं ॾींहुं हली वेंदी आहे उन ॾींहुं इलाही दिक़त थींदी आहे सभु कम घर जा रहिजी वेंदा आहिनि सभु माण्हू ई हथ ते रखी करे वेई रहंदा आहिनि त की बिजली अचे त कमु हले बिना बिजलीअ जे न गीज़र हली सघे न पाणी गरम मिली सघे न वाशिंग मशीन हली सघे ऐं न मो हर मौसम में बिजलीअ जी ज़रूरत आहे बिना म मीअं जे मौसम जे बारे हली वञे बिजली त व कपिड़ा कीअं ड्राए कयूं बिना ड्राए जे अॼुकल्ह त लटा नथा सुकनि पिया कई बार मो बि बा बारिश जो मौसम थी वञे तंहिं महिल लटनि जी दिक़त थी वेंदी आहे बिजली न हुजण जे करे बिजली हुजे अचणु ज़रूरी खपे असांखे बिजलीअ जी कटौती थी वञे त असांखे इलाही दिक़त थींदी आहे बिजली कटौती करे सॼे घर जा कम रहिजी वेंदा आहिनि